आं आंनि संनायनि मादाव आङो न'आव जानाय सिमपोल संनायखौनो आं बांसिन मोजां मोनो आङो संनोबो मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो आङो बांसिनहै बइल मैगं संनानै मोजां मोनो आरो जानानैबो मोजां मोनो आं बांसिन जोंनि बर' कमिउनिटिआव जानाय जामुंफोरखौ बांसिनै संनानै मोजां मोनो आरो जानानैबो मोजां मोनो खारै मैगं आरो मैद्रु मैगं बेफोरखौ संनानै जानो मोजां मोनो खारै मैगंखौ आङो इजिसिन बायदि मोनो संनो आरो खम समावनो जानायफोरबायदि मोनो जेरै लाइ खारै लाफा खारै सबाइ खारै अनला खारै बिदि बायदि बायदिफोरखौ आङो संनानैबो मोजां मोनो आरो जानानैबो मोजां मोनो ओमफ्राय खारै मैगंखौ संनो थाङोब्ला गिबियावनो जि जिरातनि खारै संगोन बा मैगंनि खारै संगोन बेखौ जोङो गिबियावनो एसे दै लुनानै बेखौ रहायग्रोनो जानांगोन रहायनाय माने एसे बेखौ रेबहोनांगोन रेबनाय समावनो जोङो खारदैखौ होखांनागोन खारै संख्रै ओमफ्राय रं हालदै बेखौ होनानै जोङो रहायग्रोनांगोन एसे रुयहो गुरै जायोब्ला जोङो बेयावनो एसे दै लुदेरनानै होनांगोन जेसांखिनि मैगं संनो बा जोङो अन गुन्दैखौ लादो बिखौ नायनानै जोङो दै दैनि बिबांखौ नायगोन बेनि उनाव जोङो बे अन गुन्दैखौ बे दैआ गोदौनाय समाव जोङो अनलायाव हरगोन अनला संनायाव बेयाव हरनानै जोङो बिखौ जाथा लागायनांगोन आरोना बिखौ मिक्स खालामनो थाखाय जाथा होनानै जोङो बेजोंनो अनला संनो हायो माइरं गुन्दैखौ होनानै होयोब्लानो बिनो अनला जायो जोबोद सिमपोल संनो आरो जानोबो जोबोर खहाबथाव बिजोंनो जोङो अनलायाव ना बेदर खांख्राइ बिफोरबायदिबो हरनो हायो मेगंखौ गोथावसिन साबसिन खालामनो थाखाय जिहेतु जोङो ना बेदर जानानै मोजां मोनो बांसिनानो आरो ना बेदर अनलाजों होयोब्ला बांसिन मिलौदो मोनजायो आरो गोथावसिन जायो जोङो आं बांसिनहाय बयेल मैगंखौ आङो इजिसिन मोनो जेरै मैद्रु जोङो लाइ मैद्रु लाफा मैद्रु जायो बे लाफा मैद्रु लाइ मैद्रु जानायाव जोबोद गोरलैसिन बिनि संनाया जेबो गोब्राब खामानि गैया जोङो गिबियावनो दै एसे लानांगौ फुदुंनानै जों सारायाव फुदुंनानै बे दै दुंहां बा दै गोदौनाय समावनो जोङो मैगंखौ हरनानै होनांगौ अब्लानो एसे बइल जाहोयोब्ला बेखौनो मैद्रु होन्नानै जोङो बुंनो हायो एबा बइल मैगं जिहेथु गुबुना गुबुन माबायाव इंलिसआव बइल बइल मैगं होन्नानै बुंगोन जोंनिया मैद्रु होन्नानै बुंगोन आरो बेनि उनाव फैलायबाय आङो जोंनि मैथा मैथा गोखै जेखौ बुङो बेखौबो जोङो बइल जायो बेखौ जोङो बांसिनानो बइल ना होनानै जायो नाजों साबसिन जायो होन्नानै आं सानो आं सानो माने बयबो सानो गोथावसिन जायोबो नङा होमबा मानोना मैथाजों जोङो ना खांख्राइ बिदि होफायोबा साबसिन गोथावसिन जायो जोङो जानो थाखाय साबसिन मोनो आरो आङो रुटि परथा बेफोरबायदिखौ बां बांद्राय साबजाया ओंखामखौनो आङो मोजां मोनो संनोबो गोरलै नोङो दै दै हिसाबनि होनानै जोङो माइरं जखा लानानै बेखौ सङोब्लानो जायो बेनि उनाव जोङो गोसो बायदि जानोखौ हागोन बेनि उनाव जों बइल मैगंखौ इजिसिनहै संनो हायो जेबो असुबिदा गोयालासिनो जों जेसेखिनि रुयहोनांगौ बेखौल' नायनांगौ बइल मैगङाव जेब्बो असुबिदा गैया आरो हा जा हानायमानि जोङो बइल मैगंखौनो जानांगौ